हँ एपके माध्यमसे बुजुर्ग जे यऽ जे नहि देखि सकै यऽ नहि सुनि सकै यऽ लेकिन बाजिके ओ समझि सकै यऽ बाजि लेलक अपन जे खोजैके यऽ सर्च करै यऽ ककरो फोन लगाबै यऽ तऽ ओ कहि देलक रे रे सोहन सोहन को फोन लगाइए तऽ फोन लागि गेल एहिसब तकनीक अएलासे बुजुर्ग सभकेँ भी बहुत फैदा मिलल यऽ आओर एहि सबसे हमर अथी एप बनाबू आँखिसे सम्बन्धितवला किछु दिक्कत यऽ आँखिसे बहुत समस्या भए रहल यऽ आओर एहन कोनो एप बनाबू जे आँखिपर कम असरि पड़ै आओर मोबाइल देखैवलाके ओ कम मोबाइलके रेडिएशनके प्रभाव पड़ै